जोंथ' गोदोनि मानसि गथ'फोर बेमार आजार जाब्लाबो जों अजा बेजा जोंनो हामोमोन बोन्दों दोंसे खाब्लानो हामोमोन दानियासो हस्पिटाल एरि है पाठसाला नलबारि गुवाहाटि लांनांगौ जोंनि गोदोनि दिनाव इदि गैयामोन आरो आंथ' बारा मिथिया जोङो दानियासो इसे बेमार जाब्लानो लांनांगौ दा जों बाक्सा बै सिमलायाव जासिगोन हस्पिटाल गिदिद जाथ'खैनो माबाथ'आखै उध'धानि जाथ'आखै दानि मानसिफ्रा ओइ अजाखो फोथाया जोंनि आग्लाहै बोन्दों दोंसे होब्लानो हामोमोनबो जोंनि गोदोनि गथ'फ्रा दानिया हामा ड'क्टर अजा ड'क्टर होसोयो नलबारि गुवाहाटि पाठसाला लांनांगौ दानिया एसे बेमार जाब्लानो थाखा फैसा गैयाब्ला हाग्गार नों फैसा नङाब्लाथ' ड'क्टर फोराबो नाया फैसाखोसो सोंग्रोयो गिदिदफ्रा फैसा दंना गैया होननानै जार फैसा गोनाङा माबाबाय हामबाय फैसा गैयिफोरा थै बिराद दुखु सिगां आरो मथर गारिबो गैयामोन ना सिगांनि दिनाव थ' अजाजोंनो हमोमोन र' रोंबोबाय खाथि खाला माबायाव फाथैफोर थाब्ला दौबाय गथ'फोरनो मालाया अजा फोरजो नाम दानियासो ड'क्टर नांगौ गोजान गोजान थाखा फैसाबो नांगौ दा फैसा गैयिफोरा आरो गैया बेमार बेमार जाब्लाथाय थैखा नांगोन आनो फैसाफोराबो मानो एफा अभार अभार लायो ड'क्टरफ्रा सिरि सिरिबो लागोन गावसोर सरखारिबो मोनो दरमा थेवबो प्राइभेटफ्राथ'लांनोनो हाया गैयिफोरा इसे दुखुनि बाथ्रा दा गारिभाराबो नांबाय ओजों आर ड'क्टरनोबो होनांबाय फैसागोनांआसो होबाय फैसा गैयिया आरो गैला थैना थांनांगौ ओरैनो